नमस्ते सर सर आप आगरा के टूरिस्ट गाइड हैं क्या सर लोकल टूरिस्ट गाइड जी जी ताजमहल देखना था तो मतलब मन बना रहे थे कि आएँ तो कितना खर्चा ओर्चा लगेगा सर ज्यादा मतलब बजट तो नहीं है ज्यादा ए सी ओसी नहीं चाहिए बस मतलब नार्मली रहेगा तो चल जाएगा जैसे सर आगरा आगरे का ताजमहल देखना है फिर उसके बाद वहाँ से जाना है बनारस बनारस में सारनाथ का स्तूप उस्तूप वगैरह देखना है तो सर आप कुछ जोड़ ओड़ के हिसाब किताब बताइए तो उसमें देखा जाए कि कैसे क्या करना है

ठीक है सर

जी सर तो आप मतलब आप कितना चार्ज करते हैं मतलब घुमाने के लिए साथ में टूरिस्ट टूरिस्ट को

ठीक है सर तो मतलब मुलाकात कहाँ पर होगी आपसे पहले सर बनारस आना चाहते हम

हाँ सर साथ में आप रहेंगे तभी ना मुझको तो मतलब पता नहीं है रास्ता वगैरह के बारे में तो टूरिस्ट जी जी जी

ठीक है सर तब मुलाकात करते हैं ठीक है ठीक